हेल' आगै रिंखां ए मा खालामदो ए ओंखाम जाबाय मा ओंख्रि जाया ए दङ जिरायनानै दङ ओमफाय माबासो सोंहरनो नागिरदोंमोन नोंनाव जोंना बाजै सासे माबायाव दङहाय प्रेगनेन्टाव दङ ओमफाय नों मायबाफोर मोजां मोन्थिनाय दङ नामा हस्पिटालफोर औ औ औ ओंखायनोथ' जोंनियावबो नैयावबो जेनेबा बांद्राय मोजां गैया नालाय ओंखायनो आं नोंखौ मोजां मोन्थियोदां होनना सोंहरनाय जाबाय आरो ना

अ औ अ ओमफ्राय बिनि अनगायैबो बहायबाबो दंबावोना खाख्लारि सारनि मोनसे फिसा दं नामा उदालगुरियाव ना प्राइभेटाव बेयाव माबायदिथाय बै बेलाय प्राइभेट जाहैबाय बेलाय सरखारि जाहैबाय आरो ना गासैबो जगारफोरा दंखाजोबोदां आरो बेहाय

औ औ ओं औ जायोदा जायोदा जायो नंगौ ओं ओं नंगौथ' आरो ओमफ्राय बेयाव पेसेन्ट लाखिनायनि माबा दंना गैयाब्ला खाख्लारिनाव खाख्लारिनाव औ अ पेसेन्ट लाखिनायनि सुबिदा दङो आरो ना ए टाइमालाय जायाखै अब्लाबो माने लांनायनि आगोल अबेयाव मोजांसिन जागोन बेखौ माने मोन्थिनो लायोब्ला मोजां नालाय ओंखायनो सोंदोंमोन आरो औ ओमफ्राय नोंस्रानिया थांबाय थायोना ओंखायनो मोन्थियोदां होननानै

औ

औ ओं दे फैसाया मा खालामोसै मोजां खालामो दा मोजाङासै ओं ओं ओं नंगौ दा ओं आरो जेबो टाइम टेबोल गैयिबायदिना

औ नंगौ नंगौथ' आरो

गैथा'वा जेबो प्रब्लेम जाथ'वाखै मोजाङैनो दं माने दाखालिसो एसे बाय बोरैबा मोन्दो होनना बुंदोंमोन आरो ओमफाय गावनो गाव मोजां जालांफिनबाय ओंखायनो माने दाहाय आरो प्रब्लेमफोर जायोब्ला माबाफोरखौ मोजां मोन्थियाब्ला बहा लांनो बहा मानो उसु खुथु जायो नालाय ओंखायनो दे होमब्लालाय आगै रिंखां दे दे दे